बच्चा इसकुल जाइ छै इसकुलसँ आबयके बाद बच्चा खेलै छै खेललाके बाद बच्चा सभकेँ देखै छियै टी वी पर मोबाइलपर से देखैत रहै छै फिलिम देखैत रहै छै तऽ बच्चाकेँ खेलना तऽ जरूरी छै दू घण्टा एक घण्टा बच्चाके शरीरके लिए स्वस्थ्यके लिए खेलतै लेकिन खेललाके बाद गारजन बच्चाके धियान देतै जे हमर बच्चा घरोमे किछु पढ़य लिखय जे खराबी नहि होय हठ घण्टा टी वी देखलाके बाद आँखि खराब होय जाइ छै ओहिमे दिक्कत होइ छै बच्चा तऽ नहि बूझै छै जे हमरा भविष्यमे आँखि खराब होय जयतै कि की होतै ओ तऽ बच्चा नहि सोचै छै सोचै छै बच्चाके गारजन जे हमर बच्चा टी वी पर बैठल छै मोबाइल देख रहल छै तऽ उतना घण्टा हमे घरमे बच्चाकेँ से पढ़बह लिखबह बतबह किछु आगाँ भविष्यके लिए तऽ ठीक रहतै तऽ बच्चा इसकुल गयलाके बाद घर आबै छै एक दू घण्टा तऽ बाहरी खेलयके लिए ठीक छै शरीर दोस महीमके साथ खेल लै छै शरीर स्वस्थ रहै छै अच्छा रहै छै तकर बाद घर अयलाके बाद टी वी देखलक मोबाइल देखलक तऽ टी वी मोबाइल देखलाके बाद बच्चा बिगड़ि जाइ छै आँखिपर जरेब आइ जाइ छै ओ हानि दिक्कत होइ छै माय बापपर ओ हानि दिक्कत होइ छै माय बापपर माय बाप धियान दय गारजन बच्चा हमर घरमे एक डेढ़ घण्टा दू घण्टा घरमे भी पढ़ाइ करय टी वी नहि देखयके चाही बच्चा पढ़य लए जाइ छै इसकुल इसकुलसँ अयलाके बाद एक डेढ़ घण्टा बच्चा खेल धुपि लेतै दोस्त महीमके साथ तकर बाद अपना घरमे देखै छियै आब अयलाके बाद अपना टी वी पर देखय लागल मोबाइल देखय लागल कार्टून देखै छै फिलिम देखै छै ओ देखलाके बाद आँखिपर जरेब आबै छै तऽ विहान दिक्कत होइ छै तब बच्चाके की पता छै जे हमरा की दिक्कत आगाँ होतै दिक्कत होतै तऽ माइए बाप गारजनकेँ जे हमर बच्चा घरमे भी टी वी नहि देखि कऽ मोबाइल नहि देख करि कऽ से घरमे बच्चा हमर डेढ़ दू घण्टा रातिमे भी पढ़ाइ करि लय आगाँ भविष्यके लिए तब आगाँ बच्चा विकास करि पयतै ई छै बहुत गरीबी छै बच्चा नहि पढ़ि पाबै छै नहि छै पावर गरीब लोककेँ होस्टल लगबयके सरकारी इसकुलमे बच्चा पढ़यके लिए भेजै छियै वहाँसँ अयलाके बाद बच्चा अपन बच्चाके साथ दोस महीमके साथ खेलल खेललाके बाद आयल तऽ घरमे उएह टी वी मोबाइल जे जहाँ देखै छै चलि रहलै हन मोबाइल टी वी ओहिजा जा कऽ खड़ा होय कऽ बच्चासभ देखय लगै छै तऽ ई बात नहि छै बच्चा तनि एगो कनलथि तऽ बच्चाकेँ दए देलक मोबाइल हाथकेँ कार्टून देखय जे बच्चा ताकि भुलि जयतै ई नहि सोचै छै माय बाप गारजन जे बच्चाकेँ ई देखबै छियै तऽ आँखिपर तऽ जरेब आबै छै बच्चाकेँ तऽ नहि बच्चा पढ़ै लिखै छै